محاورے میں جیسے جو ہے چڑیا چگ گئی كھیت ایک یہ محاورہ ہے یہ اس لیے ہے كہ جو ہے اس میں یہ بات كہی جا رہی ہے كہ انسان جو ہے جب جو ہے چڑیا چگ گئی كھیت تو كیا حاصل ہوگا اسی طریقے سے انسان كوئی كام كر رہا ہوتا ہے اور وہ كام نہیں ہوتا ہے اس میں محنت بھی نہیں كرتا اور وہ كام جو ہے نہیں ہوتا ہے تب اب پچھتاوے سے كیا فائدہ ہوگا یعنی یہاں پچھتاوے كی ایک مثال دی گئی ہے اور ایک محاورہ دیا گیا ہے كہ اب چڑیا چگ گئی كھیت یعنی پچھتاوے كا اب كیا حاصل اب كوئی پچھتاوے كا كوئی حاصل نہیں ہے